मेरी राय में यदि ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योग में यदि सुधार की बात की जाए तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो शासन की जो नीतियाँ हैं उसके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है उनको इनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए दूसरा जैविक खेती पर बल देना चाहिए आप जो रासायनिक का उपयोग कम करके जो कम्पोस्ट खाद है या गोबर खाद का उपयोग ज़्यादा करें जिससे जो खेतों के जो उर्वरा जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ें दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि उद्योग के लिए एक किसानों का एक ग्रुप समूह बनाना चाहिए जिसमें तीस से चालीस किसान या एक गाँव के जितने भी किसान हैं उसमें से एक ऐसा ऐसे वर्ग का किसान हो जो एक कंपनी खोल सकें ताकि जो किसानों के जितने भी सामान निकल रहे हैं उन पूरी सामानों को उस कंपनी में सेल किया जाए और वहीं से वो प्रोडक्ट बनकर मार्केट में बेचा जाए जिसका सीधा प्रॉफ़िट किसानों को मिले यदि किसानों के पास से यदि टमाटर निकल रहा है या गन्ना निकल रहा है तो वो गन्ने जो गन्ना निकल रहा है वो सीधा फैक्ट्री में जाए वो खरीदें यदि उसका शक्कर बना रहे हैं तो वहीं वो जो बनकर मार्केट में लॉन्च हो और उसका जो इनकम हो वो सीधा किसानों को मिले और ये प्रोडक्ट जो किसानों के पास से निकलता है वो सीधा ऐसे किसान खरीदें या हम अपने बीच का किसान हो वो कंपनी और उन्हीं कंपनी में वही किसान के लोग वही किसान काम करें ताकि वो फ़ायदा किसानों को मिले